जों आवगायाव जोंनि खाथियाव जा गिदिर माबा दंमोन बिलो बे मेसें बोथोरबाथाय जा ना थायो ओमफ्राय फख्रि बायदि मानानै जावनानै दोननाय बेयाव हाबनानै थानोसै ओमफ्राय बे माबा मा होनो गामला माबा लानानै सिलि होनोना बे सानग्रा माबाजों ओमफ्राय बे थिंनिबो दिरुं खालायनानै बोयो बेजों ज' जमा साब्रै साबा नांनानै बे नाखौ सारो सारनानै ओमफ्राय रानबाथाय हमनोसै जा खैस्रिफानाबो थायो ओमफ्राय बेखौ बोखार बोखार नायनोसै सिंगि ओमफ्राय माबा मोजां मोजां थुरि मालाबा थिया हाबनानै थायो थासोगारो थासोगारो ओमफ्राय बेखौनो जानो लोंनो गोसो जालायला नाया जा मोननोसै नालाय न'खरनि खामानि दामानि जानाय लुनाय बावगारगुलायोमोन लोगोफ्राबो फैनो गोसो जाला जमा जमा हमनोसै सान हाबदों ना मा हाबदों मिन्थिला उखैलाबो गोसोखांलाबो बिदिनो जायोमोन आवगायाव दाथ' नाफ्रानो खमायलांजोब्बाय दाबो हमो ना थानाय समाव गुरसोगारो हाब्रुवाव जेखाइ लानानै ज' ज' हमहैयो हाब्रुवाव सानसे थांदावबानो बेराद गोसो जायो थांनो थांनोल' गोसो जायो गुरनो लायनो गोसो जाबाय थायो नानि ल'बाबो बेरादखा गुरबाय थानो गोसो जायो